اگر مجھے نل کا پانی ملتا تو میری زندگی کافی آسان اور بہتر ہو سکتی تھی روزانہ پانی بھرنے کے لیے مجھے دور دور دور نہیں جانا ہوتا جیسے میں گھر کا کام بڑے آسانی سے دوسرے کام کر سکتا تھا جیسے کپڑے دھونا برتن دھونا کھانا پکانا سب کچھ آسانی سے کر سکتا تھا نل کا پانی اگر صاف ہوتا ہے تو صحت پر بھی اچھا اثر ہو پڑتا ہے ہمیں پانی ابالنے یا فلٹر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بجلی اور فیول دونوں کی بچت ہوتی ہے لیکن اگر نل کا پانی گندا ہوتا ہے تو مشکلات اور بڑھ سکتی ہے گندا پانی استعمال کرنے سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور اسپتال جانا پڑتا ہے اور کافی پیسہ خرچ ہو جاتا ہے